भारतारि समाजाव धोरोमनि बिफाव होनोब्ला जों सासे सुबुङा धोरोमारि जाथारनांगोन आरो आङो खृष्टान धोरोमखौ साबसिन मोजांसिन मोनसिनो मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय बेवहाय माखासे जानायनि आरो लोंनायनि माखासे नेमखान्थिफोरा मोजाङैनो आरो आरो गावखौ जिउ खुंलांनायनि थाखाय बेवहाय जोबोरैनो मोजां आरो जिउखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ बेखौ गासैफोरखौबो फोरमायथिनाय जायो बेवहाय आरो सासे सासे नोगोरारि महरै माखासे लाखिनो सुबुंफोरा मा मावनांगौ जायो होननानै बुङोबा जोङो माखासे सासे धोरोमारि सुबुं जानोब्ला जों बे धोरोमनि नेम आसारखान्थि गासिबो राव फाव आखल आखुखौ मोजाङै मोजां गावखौ दैदेनलांनांगौ बेनि बारगा माब्लाबाबो हाबा मावनायखौ लुबैया सासे धोरोमारि हिसाबै गोदोनि धोरोमखौ बखिनाय गुबुननि खामानिफोरखौ नेवसिनाय बिफोरबादि जानो मोना आरो सासे सुबुङा गावखौ धोरोमारि होननानै सिनायथि होनो होनांगौब्ला आबुं धोरोमारि सिबिसुला होननांगौबा गावनि धोरोमखौ मुगैनायखौ गारनांगौ आरो गुबुननि मुवाफोरखौ नेवसिनायफोरखौ गारनांगौ आरो जानायनि फारसे गासैबो नोजोर लाखिनांगौ जेब्लायबो